ॿ जनवरी उणिवीह सौ वीह पंज जनवरी उणिवीह सौ सतानवे वीह फरवरी ॿ हज़ार टे एकवीह फरवरी उणिवीह सौ सतानवे नव अप्रेल ॿ हज़ार वीह